हूंअ त गुजरात में घणेई राजा महाराजा नेता थी गुज़िरिया आहिनि पर हिते मां तव्हांखे कुझु राजाऊं ऐं कुझु नेताउनि जे बारे में ॿुधाईंदसि सिधराज जयसिंघ मूलराज भीमदेव कुमार पाल जहिड़ा शक्तिशाली शासक सोलंकी वंश में थिया वनराज चावड़ा अड़हालवाल पाटण जी स्थापना कई उन पंहिंजे दोस्त अड़हल जे नाले सां हिकु ॻोठु वसायो जंहिं जो नालो अड़हल पाटण इन पाटण शहर में विश्व प्रसिद्ध वाव ठाही जेका राणीअ जी वाव राणकी वाव नाले सां सुञाणे वेंदी आहे जंहिं खे यूनिस्को वर्ड हेरीटेज साइड जो दर्जो ब मिलियलु आहे अचो त हाणे मां तव्हांखे ॿिनि स्वतंत्रता सैनानियुनि जे बारे में ॿुधायां सभिनी खां पहिरीं मां तव्हांखे महात्मा गांधीअ जे बारे में ॿुधाए रही आहियां महात्मा गांधीअ जो पूरो नालो मोहनदास करमचंद गांधी हो उन्हनि जो जनमु ॿ अक्टूबर अरड़हां सौ उणहतरि में गुजरात जे पोरबंदर में थियो हो उन्हनि खे भारत जे स्वतंत्रता संग्राम जो महान नेता ऐं राष्ट्रपिता मञियो वेंदो आहे गांधीअ जी सत्य ऐं अहिंसा जे सिदा सिद्धांतनि जो पालनु करे अंग्रेज़नि जे खिलाफ़ु संघर्ष कयो हुननि दक्षिण अफ़्रीका में रंगु भेद जे खिलाफ़ु बि लड़ाई लड़ी ऐं भारत में मोटी स्वतंत्रता जे आंदोलन जी ॾोर संभाली असहयोगु आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐं दांडी यात्रा जहिड़नि आंदोलन जे ज़रिये हुननि अंग्रेज़नि शासकनि जे खिलाफ़ु अहिंसात्मक विरोध कया हुननि जो मञणु हो त अहिंसा में वॾी में वॾी लड़ाई बि जीते सघिजे थी सामाजिक सुधारे लाइ छुआछूत जातिवाद ऐं जे खिलाफ़ु हुआ उहो हुननि हरिजन जे विकास जे लाइ कमु कया टीह जनवरी उणिवीह सौ अठेतालीह ते हुननि जी हत्या कई वई पर हुननि जा वीचार ऐं सिद्धांत अॼु बि माण्हुनि खे प्रेरणा ॾेई रहिया आहिनि गांधीअ जीअ जे जीवन मां असांखे सत्य अहिंसा सादगी ऐं शेवा जे महत्व जी ॼाण मिले थी अचो त हाणे मां तव्हांखे गुजरात जे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जे बारे में ॿुधायां उहे बि हिकु स्वतंत्रता सैनानी हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो जनमु एकटीह ऑक्टूबर अरड़हां सौ पंजहतरि गुजरात जे करमसत जे ॻोठ में थियो हो महात्मा गांधी सरदार पटेल खे लोहु पुरुष जी उपाधी ॾिनी हू स्वतंत्र भारत जो पेहिरियों उप प्रधानमंत्री ऐं गृहमंत्री रहियो उणिवीह सौ अठावीह में खेड़ा आंदोलन सां हिन पंहिंजे पहिरिएं संघर्ष जी शुरूआति कई उणिवीह सौ अठावीह में किसाननि जे प्रमुख बारडोली सत्याग्रह जो नेतृत्व बि सरदार पटेल कयो सॼो विश्व उनखे एकता ऐं अखट अखंडता जी प्रतिमुर्ति बि चवंदा आहिनि सरदार पटेल हिकु कुशल अधिवक्ता ऐं किसाननि जो प्रिय नेतृत्व कर्ता हो हुनजो मुख्य उद्देश्य भारत जी नंढी नंढी रियासतुनि खे भारत में मिलाइणो हो भारत जो विभाजन गांधी नेहरू सुभाष आर्थिक ऐं विदेश नीति मुसलमान ऐं शरणार्थी हुनजा मुख पत्र लेख हुआ